हा हैलो हा हरिओम हा इहो ॿुधायो मां ॾह हफ़्ता पहिरियों मां पंहिंजे ॿार जी ड्रेस तव्हां वटि सिबण लाइ ॾिनी हुई त तां सिबी आहे न सिबी आहे अञा

तंहिं करे ॾह ॾह तारीख़ ॾिनी ॾह मार्च हा हा ॾिसी वठो पोइ मूंखे ॿुधायो हा उहो ह अ अछे रंग जी बुशेट हुई नीरे रंग जी पैंट हुई अच्छा पोइ मां खणणु अचां

अच्छा अच्छा हीअ ॿुधायो तव्हां तव्हां तव्हां छा छा सिबंदा आहियो सभु सिबंदा आहियो अच्छा ॿियो असांजे घर में बि शादी बि आहे त असांखे सिबाइणा आहिनि वॻा त कीअं तव्हां नाप खणी अचणी पवंदी की नाप वठंदव अच्छा अच्छा तव्हां वटि त हीअ ॿुधायो की तव्हां वटि ब्लाउज़ बि सही सां सिबजी वेंदा आहिनि बढ़िया डिजाइनुनि जा हा हुननि जी सिलाई घणी डिजाइन वारे जी औरि प्लेन जी प्लेन सिंपल अच्छा अच्छा मुंहिंजे मुंहिंजा ॿार आहिनि नंढा नंढा हुन जा पैजामा कुर्ता सिबजी वेंदा

अच्छा त ॿार खे वठी ईंदमि ॿार जी तव्हां नाप वठी वठिजो अच्छा थी वेंदो न पकु हा ॿियो इहो ॿुधायो की जो आहे जो असांजे घर जी छोकरी जी शादी आहे त हुन जो लेंहंगो बि सिबजी वेंदो अच्छा सिबजी वेंदो न भई ॾिसु शादी जहिड़ी छोकरी आहे त हुन जी बिल्कुलु फिटिंग नाप बढ़िया खपे नाप मूंखे या त तव्हांजे नज़र में अगरि कोई हुजेव पोइ तव्हांजे नज़र में ॿियो कोई हुजे टेलर त उहो ॿुधाइजो जो बढ़िया सिबी ॾिए हा तव्हां तव्हां वटि उहे मिली वेंदा र रवा सुठा मिली वेंदा डिजाइनिंगदार वारा न न न श शादी वारी छोकरी जे लाइ खपे रओ त ॾिसिणो पवंदो हा न हा हा हा कड़ल वड़ल बढ़िया त स साड़ीअ में तव्हां उहो लॻाईंदा आहियो फॉल अच्छा ठीकु आहे तव्हांखे जो आहे मां जीअं ब्लाउज़ थिया जीअं ॾह खनि ब्लाउज़ आहिनि औरि ॿार आहिनि चारि त हुननि जे लाइ वॻा थिया मुंहिंजे लाइ थिया औरि पे पैंट शर्ट पैंट शर्ट सिबंदा आहियो छा अच्छा अच्छा त ठीकु आहे तव्हांजे पासे ई हूंदो न पैंट वारो भैया अच्छा त मां तव्हांखे तंहिं महिल सभु कपिड़ो ॾई रखंदमि त तव्हां सिबी करे औरि हिकु तारीख़ मूंखे ॿुधाइजो हीअं न की जीअं हाणे तव्हां लटकाए रखियो अथव पोइ बि लटकाए रखो ईअं ठीकु आहे तव्हां वीह पंजुवीह ॾींहुं चओ था मां तव्हांखे महीनो ॾींदसि लेकिन हा जंहिं मां हिकु तारीख़ तव्हांखे ॾियांव मूंखे अॻिले महीने मूंखे हिकु तारीख़ मिलिणो खपे हा ठीकु आहे मूंखे मतिलबु ईअं खपे बिल्कुलु सिलाई बढ़िया हुजे फिटिंग सही अचे ताकी कोई पुछे त मां तव्हांजो ई पतो ॾियांव हा